आतां बँकिंगान इत इतली इमप्रूवमेंट जाल्या की प्रत्येक बँकाचो प्रत्येक आपआप एप आसता सो त्या खातीर प्रत्येक एपा वयल्यान सगळीं सगळीं कितें ट्रान्जॅक्शन आसा तें एपा वयल्यान करपाक शकता सो बँकान येवपाक आतां गरज आसना सगळीं एपा वयल्यान जाता मनी ट्रान्सफर किंवां बॅलंस जाय चॅकबूक जाय सगळीं तुका एपावयल्यान दिश्टी पडटा सो बँकेन येवपाक जाय अशी गरज आसना सो हेजी फुडें सुद्दां आतां इतली हें जातलें की लोकांक बँकेन येवपाक गरजच पडची ना सगळे ऑनलायन जातले एफ डी सुद्दां तो ऑनलायन जाता पयशे विड्रॉज करपाक चॅक घेवन येवपाची गरज ना ए टी एम मशीन आसता पावला पावला ए टी एम मशीन आसता सगळ्याची सो तें एक बँकेची ए टी एम कार्ड तुका दुसरे खंयच्याय बँकेनी सुद्दां तेच बँकेचे जाय अशें जाणा खंयच्याय बँक ए खंयच्याय बँकेचे एटीएमान सुद्दां पयशे वचून डिपोजीट करपाक मेळटा त्या पेक्षा आतां सी डी एम मशिनी आसा जेणे करून तुवें कॅशूय डिपोजीट करपाक मेळटा त्या खातीर चडशें आतां ट्रान्जॅक्शन ऑनलायनूच जातलें आनी बँक लोकांक बँकेन येवपाक तितली तितली गरज पडची ना आदर आत आफ्टर आनी एक धा वर्सांनी लोकांक चडशें बँकेन येवपाक गरज पडची ना सगळें ऑनलायन जातलें तेंचें